सिंधी भाषा असांजे राज्य में हिकु अहम भूमिका निभाहे थी जीअं असांजे शहर में जेको बि रांदियूं एक्टीविटीज़ डेवलपमेंट थिए थो हुन में असांजे सिंधू सिंधियुनि भाउरनि भेनरुनि जो योगदान हमेशा खो रहियो आहे ऐं वधंदो रहियो आहे उन्हनि पंहिंजो सहयोगु ॾेई करे पा पंहिंजो शहर खे वधायो अथऊं ऐ पाण बि गॾोगॾु वधियो आहिनि उनमें असांजे ॿोलीअ खे वधीक पहचान मिली रही आहे